ॿारहीं मार्च उणिवीह सौ पंजवंजाहु चोथी ऑगस्ट उणिवीह सौ पंजवंजाहु ॾहीं ऑक्टोबर उणिवीह सौ छावंजाहु वीह नवम्बर उणिवीह सौ अठासी टीह मार्च उणिवीह सौ एकानवे